नमस्ते हाँ डॉक्टर बोल रहे हैं कौन बोल रही हो ठीक है किस चीज़ की दवा किस कम्पनी का है किस प्रकार की दवा है हमें थोक रेट में लेना है कल आएंगे ठीक रेट कितना है इसका बुखार की दवा पेट दर्द वाली अच्छा पेट वाली दवा कितने की है पेट की दवा चाहिए सबकुछ दवा जो जो दवा आपके पास है पेट की दवा बुखार की दवा ठीक है लेकर आना कल शाम को आइएगा हमें थोक रेट में लेना है ठीक है ठीक है कल लेकर आना ठीक लेकर आना थोक रेट में पैसे दे रही हूँ सारी दवाइयाँ हमें एक हफ्ते में चाहिए फिर थोड़ा सस्ता लगाना ठीक है जल्दी जल्दी हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा नमस्ते ठीक है